हलो हा ॿुधायो गाॾी ॿधाइणी अथव ईअं हा गिर उद्यान हिते आहे असांजे जूनागढ़ में हा त तव्हां किथां हिते किथां जा आहियो महाराष्ट्र जा हा वेलकम असांजे हिनमें जूनागढ़ में स्वागतु आहे हा त पोइ तव्हांखे इहो घुमणो आहे ॿियो कुझु घुमणो अथव ॿी काई जॻह हा त पोइ आहे न तव्हां आहे न हा बराबरि ग खांडी घणा ॼणा आहियो ॾह ॿारहं ॼणा त पोइ त या त टैम्पो ट्रैवल खपंदव या त पोइ आहे न ॿ गाॾियूं करणियूं पवंदव तव्हां जीअं चओ हा त टैम्पो ट्रैवलर हलंदव न जेका उहो बस वांॻुर नंढी गाॾी ईंदी आहे उहा हा त पोइ ठीकु आहे उते ॾाढो सुठो अथव घुमण जो त भले तव्हां त चाहियो त पंज ॾींहं घुमणु आया आहियो त पंज ॾींहं ई हुते कढी था सघो पिया इलाही सुठो आहे उते रेस्ट अने उहो छा रिज़ॉर्ट अथव इनखां पोइ हिकु गाॾी वठी वेंदी आहे सौ रुपया चार्ज आहिनि उनजा पर पाण वटि त गाॾी आहे माना तव्हां उनमें ई हली सघंदव अने हा अने ॿियो छा चइबो आहे उते शींहं ॾिसण लाइ मिलंदव तांखे अंदरु झंगलु आहे झंगल में शींहं बि मतिलबु तव्हांखे जाम साम्हूं ॾिसण लाइ मिलंदव इनखां सवाइ उते उते आदिवासियुनि जो डांस ॾाढो चवंदा आहिनि फेमस आहे मज़े वारो डांस आहे उहो वखाणियलु डांस आहे उते उतांजो त पोइ उते अथव उहो बि उहो बि राति जो ॾिसी सघंदव बाक़ी तव्हांखे जेका बि रोटी खपेव मिलंदी अथव हुते पंजाबी बि मिलंदी अथव काठियावाड़ी बि मिलंदी अथव उनखां सवाइ उते हा रिज़ॉर्ट में तव्हां आराम सां रही सघो अने माना अहिड़ा पैसा बि न वठंदा आहिनि ॾाढो सुठी जॻह अथव इनखां सवाइ तैराकू तलाउ अथव उते उनमें तव्हां सनान बि करे सघंदव हा हा हा त भले हलो पोइ आहे न तव्हां जीअं हूंदो ॿुधाइजो मूंखे तव्हांखे ॿधाइणी जा माना त पोइ मां अहिड़ी बि हिते ॿिए कंहिंखे न चवां हा हा हा त पोइ मां तव्हां चयो आहे न कोन्हे रखांव थी हलो न गाॾी मां कंहिंखे बि मां कोन थी चवां हींअर हा जो बराबरि बराबरि हाणे अने इनखां सवाइ पोइ ॿियो कुझु ॾिसूं त पोइ ॿुधाएजो मूंखे अने हुतां खाइण जी शयूं न खणी हलो त बि हलंदव उते सभु मिलंदो ई अथव हा हा हा त भले हलो पोइ वरी अहिड़ो हुजे त मूंखे फ़ोन कजो ठीकु आहे